हलो हलो जय झूलेलाल हा हा हा हा हा हा तव्हांखे हा अच्छा राजू ट्रेवल्स असांजो आहे हा ठीकु आहे तव्हांखे फ़ारवी भातसा ऐं वज़्रेश्वरी टे जॻहियूं घुमिणियूं आहिनि न ऐं तव्हां कीअं भला वॾी उमिरि वारा आहियो कि न ज़वान आहियो त उन हिसाब सां

त तव्हांखे हिकु हिकु ॾींहुं हिकु हिकु स्थान ते तव्हांखे लॻंदो जंहिंमें तव्हां आराम सां रही बि सघंदव उते खा खाइण पीअण जो बंदोबस्तु आहे घुमण जो बि आहे उते लोकल साइट सीन जो तव्हांखे मिली वेंदो सुठो तमामु त तव्हांखे टे ॾींहं माना लॻंदा ऐं ॿ रातियूं लॻंदियूं हुन में हा हा त तव्हांखे पहिरें ॾींहुं माना तव्हांखे फ़ारवी डैम ते वठी वेंदा जेका हिन बदलापुर साइड आहे ऐं उनखां पोइ ॿी राति ॿिए ॿिए ॾींहं ते हिकु राति उते थी करे ॿिए ॾींहं ते तव्हांखे भातसा डैम जे पासे वठी वेंदासीं हा उते बि तव्हांखे हिकु ॾींहुं लॻी वेंदो ऐं राति बि लॻंदी तव्हांखे रहणो पवंदो ऐं मोटंदे तव्हां उनखां ईंदड़ ॾींहं इते रही अ वज्रेश्वरी मां कीअं ईंदव हा उते तव्हांखे हा ठीकु तव्हांखे टे हा हा उहो बंदोबस्तु कराइ ॾींदासीं त असांजा पंहिंजा ई आहिनि उहे जेके होटल वारा आहिनि तमामु सुठा सुञांतल आहिनि घरू माण्हू आहिनि तव्हांखे घरु वाङुर ई ठाहे ॾींदा सुठो ऐं पंहिंजो भाती करे ई सम्झंदा आहिनि हिते हा

असां हाणे उन में तव्हांखे ॾिसो न तव्हां हितां वेंदव तव्हांखे गाॾी बि ॾींदासीं ऐं ड्राइवर उन सां गॾु थींदो पेट्रोल वग़ैरह जो ख़र्चु थींदो त तव्हांखे उतां वञे फ़ारवी डैम ते वञे उते ओवर नाइट्स बि आहे तव्हांजो राति रहणी आहे तव्हांखे वरी ॿिए ॾींहं बि तव्हांखे टी राति बि रहणी त उहो बि ड्राइवर जो लागू रहंदो असांजो ख़र्चु ऐं टे ॾींहं ते तव्हांखे वापसि अचणो आहे त मां हिसाबु भाई तव्हांखे छह हज़ार हिकु ॼणे जा तव्हांखां वठंदासीं पंज ॼणा आयो तव्हां इहे त तव्हां पंज ॼणा आहियो हिन करे तव्हांखे छह हज़ार था चऊं न वधीक त कोननि हाणे तव्हां एॾो ज़ोर भरियो था त तव्हांखे ॾिसो हुन में असां घटाए करे पंज हज़ार करे सघंदा आहियूं हिकु हिकु ॼणे जा चारि तमामु घटि थी वेंदव भेण हा तव्हां अ ठीकु आहे हले चारि हज़ार हिक हिक खां त पंजनि ॼाणनि जा थींदा वीह हज़ार ठीकु आहे न इहो वीह हज़ार थिया ऐं तव्हां कॾहिं वी वेंदव न न तव्हां कॾहिं शुरु कंदव पंहिंजो सफ़रु परींहं ई खां ठीकु आहे त तव्हांखे वीह हज़ार माना ॾह हज़ार अॻियां ॾई छॾियो ऐं बाक़ी पोइ जेको थींदो त उहो तव्हां हिन में फोन ते पे करे छॾियो बाक़ी जेके थींदव उहे तव्हां पहुची करे वापसि रोकड़ा भले ॾिजो अची करे तव्हां हां तव्हांखे एड्रेस हा तव्हांखे एड्रेस मां मोकिले थो छॾियां तव्हांखे फोन ते मोकिले थो छॾियां जय झूलेलाल जय झूले